हमारे क्षेत्र में तो ऐसा अस्पताल ही नहीं है तो एक्स रे मशीन सी टी स्केन कहाँ से हमारे स्केन रहेगा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल भी जो था वो तो अभी नमीकरण हो रहा है वहाँ पे डॉक्टरों की अवेलेबल है ना कुछ सिस्टम है अभी कुछ यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो एक्स रे और सी टी स्केन सब तो बहुत दूर की बात है मतलब कि देखा जाए तो क्या कहा जाए लेकिन ऐसा सिस्टम यहाँ पे अभी तक नहीं है सर जो कोई गाँव में हॉस्पिटल ही नहीं है अस्पताल है ही नहीं अभी था जबकि हम लोग बचपन में थे तो उस समय हॉस्पिटल वगैरह थी लेकिन अभी उस चीज़ों का संबंध नहीं है हाँ लेकिन अभी नवीकरण हो रही है फिर बन रही है तो यदि हॉस्पिटल बन जाएँगे डॉक्टर आ जाएँगे तो हो सकता है कि जो फिर ये मशीनें सब एक्स रे ये सब आ जाए लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है देखिए क्या अस्पताल अस्पताल का जो सिस्टम है चिकित्सा से रिलेटेड जो सिस्टम है उसमें ये जो ग्राम है ये जो बहुत ही पिछड़ा है चिकित्सा के मामले में तो बहुत ही पिछड़ा है यदि आदमी को यहाँ पे कुछ हो भी जाता है तो यहाँ से हमें नजदीकी शहर के तरफ दौड़ के भागना पड़ता है चूँकि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है जब हॉस्पिटल ही नय है अस्पताल ही नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे यदि हमें कुछ भी कराने होते हैं तो हमें बाहर के शहर में जाना पड़ता है जैसे मिर्जापुर दरभंगा सीतामढ़ी इस क्षेत्र में जाना पड़ता है हमारे गाँव में ये सब सिस्टम अभी नहीं है अस्पताल ही नहीं है तो बाकि चीज क्या होगा यही सिस्टम है अभी